एक दिनके बात छै कि सब दिन नाहित अपने से बनाबैत राहलिऐ हँ खाना उना तऽ खाइत रहलैए आ एक दिन बच्चा सब कहलकै कि मम्मी से होटल से खाना मँगाओ से होटल से हम खैबौ तऽ की करलिऐ से होटल इहा के है न कृष्णा सबसे फेमस छै सबसे फेमस छै कृष्णा तऽओइमे हम की कहलिऐ कि पनीरके सब्जी और रोटी हम आर्डर करलिऐ आर्डर करलिऐ तऽ की करलै से उहो ऑर्डर अथी कर लेलकै ओकरा बाद की कहलकै फेर दोबारा से भी ऑर्डर करा गेलै तऽ दोबारा से आर्डर करा गेलै तऽ ओकरा फेर कहलिऐ भैया से फोन करके कहलिऐ भैया से भैया ई कृष्णा शूट से बोलते बोलै छी तऽ ओ कहलकै से हँ हम कृष्णा शूट से बोलै छी हम कहलिऐ भैया एगो ऑर्डर रहलैए पहिले ओहि ऑर्डर के की करिऔ से ला के अहाँ हमरा दे दिऔ आ अभी वाला जे ऑर्डर होलो ने ओकरा कैन्सिल कर दिऔ तऽ ठीक छै से कर देतै भैया बुरा न मानबै कि हमरे हइ न गलती हइ कि अहाँकेँ हम ऑर्डर हम कलिऐ यऽ तऽ उहे की कहलकै से ओ खाना की कलकै से भेज देलकै भेज देलकै तऽ हमसब की कलिऐ से खलिऐ हमर बच्चा सब भी खलै सब परिवार मिलके खलिऐ अच्छा लगलै तऽ कहलिऐ फेर होतै नऽ तऽ दोसरा दिन की करबै से ऑर्डर करके तऽ फेर ओकरे मँगेबै खाना कि अच्छा खाना कृष्णा शूट मे बनै छै तऽ उहे खाना मँगाके तऽ खैबै सब गोड़ा तऽ अच्छा सब दिन तऽ आदमी अपने से बनाके खाइ छी पियै छी कभी कभी होटल से भी मँगाके खा लेल करतै न ओहे सबकेँ ओहे सब बात हइ बच्चा सबकेँ भी होटल के खाना बहुत पसन्द पड़ै छै बच्चे सब कहलक से मम्मी से आप मँगा होटल से खाना खाना मँगा हम सब आदमी खैबौ तूहो सब खैहे तऽ ओकरा बाद की कलकै से ओकर पप्पा की कलकै कि एक दिन अपने से गेलै तऽ होटल से की करलै तऽ होटल से खाना ले अलै आ खाना सब गोड़ा खेत गेलै एक दिन आर्डर करली तऽ ओकरा बाद की कैली से ऑर्डर करलिऐ जैसे कि भइया हमरा दालि भात सब्जी हमरा दिऔ तब की कलकै से ऑर्डर के कहलकै से कहलकै से ठीक है से आप ऑर्डर कीजिए हम भेज किजिए